ई बात तऽ सही छै कि हमरा लोककेँ इसकुलमे जे पढ़ै लए जाइ छिऐ माय बाप बहुत गरीबी छै काम धन्धा करिके हमरा सनिके पढ़बै छै ताकि हमरा सनि नाम करिऐ लेकिन गरीबीके कारण हमलोग आगे नहि बढ़ि पाबए छिए इसकुलमे जाइ छिऐ तऽ ओतहु जे छै सब तरहकेँ सरकार व्यवस्था कए देलकै छै खाएके बच्चासबकेँ खेलए कूदएके समय पढ़ाइके समय किताब दए छै पोशाक दए छै ताकि हमलोग पढ़ि पइऐ अच्छासँ आ पढ़ि लिखके अपन जीवनमे बढ़िआँसँ किछु बनि जइऐ नाम रोशन करिऐ माय बापके सबके नाम रोशन करिऐ अपन जगहके अपन शहरके गाँवके मोहल्ला टोलाके ताकि सब केओ कहे हँ पढ़िलिखके बढ़िआँ काम करलै छै ताहिसँ हमरा सनीके इसकुल भेजए छै आ इसकुलोके व्यवस्था जे छै बहुत अच्छा रहै छै सब किछु छै पिए खातिर जल रहै छै बढ़िआँ साफ सुथरा आ सफाइ रहै छै साफ सफाइ सबचीज खूब बढ़िआँ नीक लागै छै हमरा सनीके ताहिसँ हमरा सनी लोग पढ़ि लेइए पढ़िके किछु बनिऐ जेबए